मेरे गाँव में जो हॉस्पिटल है उसमें दवाई के सिवा और किसी तरह की सुविधा नहीं है और यहाँ से सात किलोमीटर दूरी पर बेगूसराय जिले में जो भी हॉस्पिटल हैं चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो उसमें हर एक तरह की सुविधा दी गई है लेकिन गैर सरकारी हॉस्पिटल अस्पतालों में बहुत महंगे भी हैं और कुछ कम महंगे भी हैं महंगे वाले में जाने से थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन व्यवस्था हर चीज़ की रहती है हर चीज़ परिपूर्ण रहता है और सरकारी अस्पतालों में तो हर चीज़ की व्यवस्था है उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है हम लोगों को बेगूसराय से बाहर जाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है जब बहुत सीरियस अवस्था में रहता है पेसेन्ट तब बाहर जाने के रेफर करने पर जरूरत पड़ती है लेकिन दवाई ब्लड बेड ये सब एवेलेबल मात्रा में रहती है इस सबमें कोई परेशानी नहीं है सस्ते और महंगे सभी तरह के अस्पताल इस जगह पर्याप्त हैं यहाँ दवाई भी हर एक तरह से मिल जाती है कम छूट पर भी ज़्यादा छूट पर भी मिलती है सरकारी भी और गैर सरकारी भी सभी अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्था है जैसे ब्लड चढ़ाने की होती है एक्स रे करने की होती है हर एक तरह की मशीनों की व्यवस्था सरकारी में भी और गैर सरकारी में भी है गैर सरकारी अस्पतालों में थोरे पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन व्यवस्था सब कुछ की है यहाँ से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है हर एक व्यवस्था मेरे बेगूसराय जिले के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में हो जाती है जैसे कि बिस्तर डॉक्टर नर्स हर चीज़ चौबीस घंटे इमरजेन्सी सेवा उपलब्ध रहती है ऑक्सीजन की दवाई की हाइजीनिक वार्ड की अच्छे डॉक्टर की पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को उपलब्ध किया जाता है सरकारी में पैसे कुछ भी नहीं लगते और गैर सरकारी में जाने पर तो थोड़ा पैसे लगते ही हैं जैसे अस्पतालों में जाएंगे वैसे पैसे लगेंगे हर एक तरह के अस्पताल यहाँ उपलब्ध हैं कम पैसे में भी इलाज हो जाता है मरीजों को और ज़्यादा पैसे में भी लेकिन हर एक बीमारी की इलाज संभव है